ٹیکنالوجی آج کل کے جگ میں آج کل کے یگ میں بہت ہی آسان چیز بن گیا ہے آج کل ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہی سارا کام اس طرح سے آسان ہوا ہے کہ جیسے ہم پہلے جو مت کھیتی وغیرہ کیا کرتے تھے تو وہ کیسا ہوتا تھا کہ بیل رکھنا پڑتا تھا اس کے بعد بیل کے بعد پھر آدمیوں کا انتظام ہوتا تھا اور تب وہ کہ رپائی وغیرہ کیا کرتے تھے یہ سارا انتظام تھا اب آج کل آسان ہو گیا ہے کہ بس ٹریکٹر لایا ٹریکٹر سے کھیت جتوا دیا اور اس کے بعد ٹریکٹر سے کام ہو گیا چند منٹوں کے اندر میں چند مطلب کہ گھنٹوں کے اندر میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے ٹیکنالوجی اس دور کے اندر میں سارے مطلب کہ کسان لوگوں کے لیے بہت ہی آسان کر دیا جو کہ آج اب اور پہلے بہت وقت ایسا تھا کہ کھیتی ٹھیک ڈھنگ سے ہو نہیں پایا کرتا تھا اب پیداوار بھی بہت اچھے ڈھنگ سے ہوتا ہے لوگ آرام سے اپنا کام کیا کرتے ہیں سمجھے کہ نہیں اس لیے ٹیکنالوجی کی اہمیت اس دور میں تو بہت بڑھی ہوئی ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا